जिंदगी जीने गल्ला पैसा बड़ा जरूरी होंदा ते कन्नै कम्म करना बी बड़ा जरूरी होंदा जे कम्म नेईं करगे ते साढ़े रोजमर्रा दी जिंदगी नेईं जी सकगे अस

जेह्ड़ा अच्छे अच्छे अजकल साधन उपलब्ध न लोन थ्होई जंदा ते कन्नै गै भाई फसलें दा बी जेह्ड़ा ऐ ओह् बी इंशोर होई जंदा ते ओह् बी करदे अस ते कन्नै खेतीबाड़ी दे कन्नै अस होर बड़े हारे जेह्ड़ी फसलां न उगांदे कनक रांह्दे कनक होई गेई धान होई गे एह् मक्कां होई गेइआं सब्जी रांह्दे अस गोभी आलू मटर ते कन्नै गै अपने खेती ऐ कन्नै असें इक दूए दी मदद बी करी उड़दे अगर कुसै जि'यां कुसा दे घर ब्याह कार्ज आई गेआ ते इक दूए जि'यां असें मना नी करदे जियां कुसै कद्दूं देई ओड़ेआ कुसा दे धान देई ओड़ेआ कोई कनक देई ओड़दा ते रली मिलियै साढ़े ग्रां बिच्च लोग आपूं बिच्चें बड़े मेल मिलाप नै रौंहदे ते कैरियर दी गल्ल करचै ते हून इयै कैरियर ऐ खेतीबाड़ी गै ते बाकी भिड्डां भुड्डां रक्खी दियां ते उं'दा बी चलो बेचियै अपना गुजारा चलदा रौहंदा ते